इसकूलमे जे छै से इसकूलमे हमरा सभके एम बी बी ए बी ए ई सभ पढ़लक हँ आदमी सभ बहुत मतलब मास्टरो साहब ओहि टाइममे पढ़ाइ करबबैत छलखिन हँ बहुत सुन्दर आब जे छै से पढ़ऽ मे एखनो लड़का सभ खेलकूदमे जादे ध्यान लगा दैया पढ़ऽ मे ध्यान लगबैया आब इन्जीनियर बनलैया किछु हमरा गाँवके लड़का किछु लड़का आई पी एस बनलैया किछु लड़का अहाँकेँ थानाके नौकरीमे अइ बर्दीके पुलिसके नौकरीमे अइ तऽ हमसभ तऽ ओहे बुझैत छियै जे गणित हिन्दी आर विज्ञान सभमे जे छै से इतिहासमे पहिले ताकत छलैया तैँ ओ लड़का सभकेँ आइ किछु दिमागमे घुसल छै ई बात सभ तऽ पढ़ाइ कऽ रहल अइ बाँकी खेलकूदमे सेहो आनन्द लैया खेलकूदके बाद पढ़होमे ध्यान लगबैया तऽ हमसभ मास्टर लग दोसर मास्टर लग हुनका सभकेँ ट्यूशन सेहो धरा देने छियै ट्यूशनोमे पढ़ैया कथी केओ कॉपी किताब सभ कीन कऽ दै छिअनि हमसभ ओकरा ध्यान देलहुँ पढ़ाइ करबेलहुँ आब हमसभ तऽ ड्यूटीमे रहि जाइत छी पढ़ाइ कयने छी तै रोड पर चलैत छी